अॼुकल्ह जी जेका असांजी ज़िंदगी हले पेई हुन में टेक्नीकल जेके आया आहिनि अॼुकल्ह मोबाइल कंप्यूटर उहे सिखणु ॾाढा ज़रूरी ई आहिनि मोबाइल त ख़ैरु रोज़ु यू इस्तेमालु था कयूं त सभु अची थो वञे ऐं हुन में जेके जेके ईंदा आहिनि अपडेट त हुनजा ॾिसी करे उन्हनि खे फ़ॉलो कंदा आहियूं बाक़ी रहियो कंप्यूटर त असां हाउसवाइफ़ लाइ थोरो कंप्यूटर ॾुखियो हूंदो आहे पर अॼुकल्ह जा असांजा ॿार असां खां बि तेज़ु आहिनि त उन्हनि खां ई सिखी वठंदा आहियूं पोइ थोरो प्रैक्टिस कंदा आहियूं त उहो बि अची वेंदो आहे किथे गड़बड़ थींदी आहे त ॿारनि खां पुछी वठंदा आहियूं पर इन्हनि जा फ़ाइदा ज़रूरु ॾाढा आहिनि ऐं हिन इहो ई असांखे करिणा ई पवंदा सिखिणा ई पवंदा छो जो इन्हनि जे बिना अॼुकल्ह सोचे बि न थो सघिजे कि छा कयूं छो कि असां किथे वञूं था त असांखे गूगल मैप खपे असां अकेला वञूं था या असांजा ॿार अकेला आहिनि त मोबाइल सां असांखे काफ़ी इहो मिले थो कि ॻाल्हाए सघूं था कि केर किथे आहे लोकेशन आहे किथे असांखे ओला बुक करिणी आहे त इहे जेकी शयूं आहिनि सिखण तमामु ज़रूरियूं आहिनि इनकरे सिखंदा आहियूं